اس مذہب کے بنیادی عقائد اور تعلیمات یہ ہے کہ اے لوگو آپس میں ایک ہو جاؤ آپس میں نیک بن جاؤ اور ایک دوسرے کی حسد کو کینہ کو اپنے دلوں سے نکال کر کے پھینک دو اس مذہب کا بنیادی عقیدہ اور تعلیمات یہ ہے کہ اے لوگو ہمیشہ ایک دوسروں کو اپنے سے اچھے اور برتر سمجھو اے لوگو ہمیشہ ایک دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھو کہ اگر سب سے غلط ہیں تو ہم ہیں یہ ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیشہ سچائی کا درس دیتا ہے ہمیشہ سچائی کی تعلیم دیتی ہے یہ ایک ایسا مذہب ہے جس کے بارے میں قال رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو جب تک تم پکا سچا مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ کہ تیرے ہاتھ سے تیری زبان سے تیرے جسم کے اعضا و جوارے سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے اگر تمہارے جسم کے اعضاء سے جوارے سے زبان سے ہاتھ سے اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت تو تم سچے پکے مسلمان نہیں ہو سکتے بلکہ سچے اور پکے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے جسم کے اعضاء و جوارے سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے اس مذہب کا بنیادی عقائد یہ ہے کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے تو چاہیے کہ ہم خود سیکھیں اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش بھی کریں